अज्जकल मतलब कि घूमन फिरन जाना जादा लोग तीर्थ जाना गै पसंद करदे न जादा मतलब कि बस च बस्सां कट्ठियां लोक कट्ठे होइयै जंदे पिंड पिंड दे सारे घूमदे फिरदे शैल मतलब भजन गांदे घूमने गी जंदे सत्संग जादा लोग अज्जकल वृंदावन लोग इद्धर गै जादा घूमना पसंद करदे होर जि'नें अपनी फैमली कन्नै जाना होऐ जिन्ने बी अज्जकल सारें गै लोकें दे घरें गड्डियां हैन ऐऐ अज्जकल सानूं कोई बी प्राब्लम फेस ऐनी करनी पौंदी कि जियां हां रुट्टी दी होंदी ऐ क्योंकि बाह्र जेह्ड़ी रुट्टी होंदी ऐ ना होटलें बगैरा खाना खूना ओह् खराब लगदा केईं बारी मिगी ना घरुं घर दी रुट्टी दा अलग गै सोआद होंदा ऐ जेह्ड़ी खानी ओह्दी थोह्ड़ी बंदे गी करना पौंदी ऐ प्राब्लम फेस होर होर बाकी ते ठीक गै होंदा ऐ सारा कुछ केईं केईं जगह् लेकिन रुट्टी स्हेई लब्भी जंदी ऐ होटलें हूटलें पर सादा साफ सुथरा खाना लब्भी जंदा केईं जगह् हैनी लभदा जिसलै अस अपने घरें आहलें कन्नै जन्ने होन्ने पिकनिक कुदै घूमन घामन सानूं बड़ा अच्छा लगदा ऐ इंजाय करने होन्नें होर प्हाड़ी लाह्के चली जाओ उद्धर दा बैदर इन्ना शैल होंदा ऐ होर असें जाइयै फोटो फाटो खचाने मज़े करने गाने लाने गड्डियें च जियां जाना पिकनिक टाईप उ'नें अपनी मम्मी डैडी कन्नै जाना मतलब कि मज़ा आंदा ऐ मतलब कि बाह्र कुदै बी जाओ जियां केईं जनानियां जंदियां सारियां सत्संग जियां तीर्थें करन जंदियां ऐ सत्संग उं'दे च उं'दे कन्नै बी जाना बड़ा मज़ा आंदा ऐ जेह्ड़ियां भजन गांदियां जंदियां इ'यां कट्ठियां अस दिखदे जंदियां ते मज़ा आंदा इ'यां जादा जियां मतलब कि जियां अपने घर आह्लें कन्नै कुदै बी जाना इ'यां पूरी फैमली जाइंट फैमली जाओ ओह्दे कन्नै बी बड़ा मज़ा आंदा ऐ होर सानूं कि मतलब कि अलग अलग दिक्खने गी चीज़ां सानूं दिक्खी सकने आं प्हाड़ प्हाड़ें च जाओ ग्लेशियर दा लाह्का ऐ उद्धर जाओ लेकिन बैष्णो माता जाने दा बी बड़ा मज़ा आंदा ऐ अपनी फैमली कन्नै जे उद्धर जाना होऐ सारे कट्टे मिलियै जिसलै बैष्णो माता दा सफर करगे ना किन्ना मज़ा आंदा ऐ होर सानूं मतलब कि एह् ना अपनी मतलब कि थोह्ड़ा थोह्ड़ा टाईम अपना फैमली दी बी सानूं बच्चें गी देना जरूरी होंदा साढ़े बच्चें लेई बी मतलब कि अपने मम्मी डैडियें दी गल्ल मन्नन मतलब कि जित्थै जित्थै तुस जाओ उं'दे कन्नै जाना जेह्ड़ा ओह् मतलब होंदा ऐ ओह् जाना चाहिदा घर बैठियै कुछ निं होंदा केईं बच्चे होदे ना कि इ'यां कि सानूं हैनी जाना तुस जाओ मम्मी सानूं घर ई रौह्न्ने आं लेकिन अपने मां प्यो कन्नै टैम कड्ढना चाहिदा अलग अलग जगह् पर घूमने गी जाना चाहिदा ऐ होर केईं बारी मतलब कि इ'यां होंदा ऐ कि कुतै घूमन उत्थें इयां केईं बारी सानूं परेशानी होई जंदी रुट्टी दी फिर केईं बारी बमार होई जंदे फिर इयां थोह्ड़ा होंदा ऐ बंदे गी लेकिन इ'यां मज़ा आंदा ऐ कुदै बी जाना जुना केईं बारी सानूं कुदै जन्ने होन्ने मोसम खराब होई जंदा फिर बड़ी परेशानी आंदी इक बारी सानूं गे हे उद्धर मतलब कि प्हाड़ी लाह्का उद्धर इन्ना मोसम खराब होएआ प्हाड़ियां इ'यां डिग्गन लगी पेइयां उद्धर सानूं उत्थें बड़ी परेशानी होई दो तिन्न घैंटे उत्थें रुकना पेआ ना उत्थें कोई ढाबा ना कोई होटल रुट्टी दी बड़ी परेशानी होई कदें कदें होंदी ऐ परेशानी लेकिन कदें कदें मतलब कि इ'यां ठीक गै रैंह्दा ऐ इंजाय होंदा ऐ अपनी फैमली कन्नै इंजाय करना इक अलग गल्ल ऐ अलग गल्ल ऐ हून केईं बारी सानूं मतलब कि इ'यां बूजियां चाचियां ताइयां कट्ठियां होइयै कुतै जन्ने होन्नें होर बी बड़ा मज़ा आंदा ऐ होर सानूं एह् जेह्ड़े मतलब कि बजुर्ग न कन्नै करने बी चाहिदे न करने चाहिदे